हेलो हँ हम अहाँकऽ ओहिठामसँ एकटा कलम खरीदने रही तऽ कलम तऽ जेहेन देखयमे निक रहय तहन काज बढ़िआँ नहि केलक रुकि रुकिकऽ लिख रुकि रुकिकऽ चलय यऽ आ देखयमऽ ततय बढ़िआँ रहय जे हम सोचने रही जे एक दू टा आओर जे छै से पैकेटे खरीद लिए बच्चो सभके दिए आ किछु अपन जानो पहचान वाला सभकेँ दिए लेकिन ओकर जे लिखावट भेल जेहन देखयमऽ नीक रहय कलम तहन तऽ लिखावट खराब रहऽ तऽ ओहि दुआरे जे छै से फेर कहलहुँ नहि आब तऽ मोन बनाय लेलहुँ जे आब तऽ जे लेलहुँ से लेलहुँ आब दोबारा ई काज नहि करब